میں علی گڑھ شہر کی رہنے والی ہوں اور میرے شہر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ ٹورسٹ ہوتے ہیں اور جو کہ یہاں گھومنے آتے ہیں اور دور دراز سے پڑھنے بچے بھی آتے ہیں دوسرے مُلکوں سے تو اُن کو بھی یہاں پر بہت ساری باتیں نہیں پتا ہوتیں لیکن جو ٹورسٹ آتے ہیں تو میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے جو کہ کینیڈا اور امیرکہ سے آئے اور اُن کے اُن کو میں نے علی گڑھ کے بارے میں بتایا یہاں کی تہذیب یہاں کے کلچر کے بارے میں بتایا یہاں کے جو تعلیم کا جو ماحول ہے اُس کے بارے میں بتایا یہاں پر کون کون سی خوبصورت جگہ ہیں اُن کے بارے میں بتایا اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کے عادتوں کے بارے میں بتایا یہاں پر کون کون سی بزنس ہوتے ہیں جیسے کہ تالے کا بزنس اِن سب چیزوں کے بارے میں بتایا اور میں نے اُن سے بہت ساری باتیں سیکھی جیسے کہ جب میں نے اُن سے انگلش میں بات کی تو پتا چلا کہ جب انگلش بولنے والا شخص جب انگلش بولتا ہے تو وہ کیسے بولتا ہے اور اُن کے کلچر کے بارے میں میں نے کئی باتیں سیکھی